साढ़े जेह्ड़े डोगरी दे बड़े बड्डे जि'नें शेरे अस डोगरा बोलदे न प्रेम नाथ डोगरा होरें ई उंदे कोला असें बड़े जादै प्रेरित न अस लाई लैओ के उ'नें साढ़े डोगरा समाज़ बास्तै बड़ा किश कीता ऐ ते उंदे सिक्खा लेई लेइयै असें अपनी डोगरी उप्पर मान करने होनें कि ओह् एड्डी बड्डी हस्ती न जेह्ड़ी सानूं प्रेरित करा दे न ओह् साढ़ा इक बड़ा बड्डा रोल मॉडल न जेह्ड़ी साढ़ी इस पावन धरती उप्पर पैदा होए न लाई लैओ तुसीं ते ओह् इक टाइम दे बड़े बड्डे संघर्शकारी बंदे हे ते उ'नें गी शोर शेरे डोगरा दे उप्पर बलाए जन्ने होने बुलाने होने उ'नें ई एह् इक बड़ी बड्डी गल्ल ऐ ते असीं उंदे कोला दा बड़े जादा प्रेरित न शेरे डोगरा प्रेम नाथ डोगरा हुंदे उप्पर